मैंने एक साल पहले एक नया फ़ैन ख़रीदा जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है वो कम बिजली में अच्छी हवा देता है कम वोल्टेज में भी तेज़ चलता है वो आज तक बिगड़ा नहीं है जिस से मुझे बहुत ही अच्छा लगा